مجھے سلے کپڑوں کی بنسبت ریڈی میٹ کپڑے پسند ہیں پر لوگ سِلے ہوئے کپڑے اِس لیے بناتے ہیں کیوںکہ وہ اُن کی پسند اور اُن اُن کی پسند اور اُن کی سائز میں ایویلیبل رہتے ہیں پر مجھے میں اکثر ریڈی میڈ کپڑے ہی لینا پسند کرتی ہوں کیوںکہ کپڑوں کی کوالٹی اور اُس کے ساتھ ساتھ پیسوں کوسٹ کے حساب سے بھی وہ صحیح ہوتے ہیں تو میں اکثر ریڈی میڈ کپڑے ہی پہننا پسند کرتی ہوں